हलो क्षितिज होटल हा मां तव्हांखे ऑडर कयो हुयो कढ़ी चांवर ॾही वड़ा ऐं फुलका ॾहनि माण्हुनि जा त हाणे थोरो वधीक खपे सभ में आइटम कढ़ी बि पंजनि माण्हुनि जी वधीक ऐं चांवर बि ॾही वड़ा बि पापड़ बि ऐं फुलका बि सभु पंजनि माण्हुनि जो वधीक मोकिलियो ऐं अचार सलाद वग़ैरह चङी तरह सां विझिजो न